دلہن کو شادی میں بہت سی سامان دی جاتی ہیں سامان میں بیڈ بھی دی جاتی ہے واشنگ مشین ہو گئی کولر ہو گیا فریج ہو گئی اور اپنے حیثیت کے حساب سے آدمی بائیک بھی دیتے ہیں شادی میں اور تحفے میں دلہن کی سہیلی لوگ بھی کچھ کچھ گفٹ بھی کرتے ہیں اور دہیج میں جو ہے گودریج بھی دی جاتی ہے صوفہ بھی دی جاتی ہے اور جو اچھے طبقے کے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں وہ فور ویلر بھی دیتے ہیں دہیجوں میں اور دلہن کو زیورات ڈھیر سا ساری دی جاتی ہے یہ کان کی بالی ہو گئی ناک کی نیکلس ہو گئی گلے کی ہار ہو گئی یہ سبھی دلہن کو دی جاتی ہے شادیوں میں